جی ہاں بعض اقات اردو زبان میں بولنے یا لکھنے کے دوران کچھ مشکلات کا سامنا ضرور ہوتا ہے خاص کر ان صورت میں الفاظ کا انتکھا اردو میں کئی الفاظ ہم معانیے ہوتے ہیں لیکن ان کا استعمال مقام اور سیاقوں سبق کے مطابق بدل جاتا ہے صحیح لفظ کا چناؤ کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے عملا کی غلطیاں اردو کے کچھ الفاظ کی عملا تھوڑی پیچیدگی ہوتی ہے جیسے ز اور جھ یا سو اور شو کا فرق اس وجہ سے لکھتے وقت غلطی ہو سکتی ہے گرامر کی پیچیدگ گیاں اردو گرامر کافی تفصیلات پر مبنی ہوتی ہے جیسے جملے کی سخت مزکر مس واحد جم وغیرہ ان پر عمل کرنا کبھی کبھی چیلنج بن جاتا ہے بولنے میں تلفظ اردو کے کچھ الفاظ کا تلفظ خاص انداز میں ہوتا ہے اور اگر یہ مادری زبان نہ ہوں یا روز مرہ میں زیادہ استعمال ہونے والی نہ ہ تو تلفظ درست رکھنا مشکل ہو جاتا ہے عربی فارسی الفاظ اردو میں عربی اور فارسی کے کئی الفاظ شامل ہوتے ہیں جنہیں سمجھنا یا صحیح لکھنا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا لیکن ان تمام مشکلات پر مشق اور مطالعہ سے آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے کیا آپ کو بھی کبھی ایسی کوئی مشکل پیش آئی ہے